हमारे क्षेत्र के लोग रिहेन डेम रेणुकूट मिर्जापुर वाराणसी कशी घाट हरिशचंद्र घाट इलाहाबाद लखनऊ दिल्ली राज दिल्ली मुंबई पुणे मांड़ा एम पी मांड़ा गुफ़ाएं मैहर केदारनाथ अनेक प्रकार की जगह घूमना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ घूमने से हमें सुकून मिलता है यमपी में एक जगह है मैहर माता का मंदिर है जो पहाड़ी के ऊपर है उसको भी हम लोग को देखना बहुत पसंद है